मधुबनीमे बहुत तरहके स्थानीय निवास छै जेनाकि एकटा छै जलसा होटल मधुबनीमे बहुत हाँल ही मे खुजल लेकिन बहुत नीक होटल छै ओ बहुत नीक जेना राखै छै ओहि गामोमे बहुत तरहके विवाह भवन बैंक्वेट हाँल सभ खुजल छै ओहो बहुत नीक काज कऽ रहल छै लेकिन तैओ ईसभ चीज ले अखन करै पड़ते किएकि मधुबनी सभ दिस तऽ अखन ओते नहि लोक सभ आबि रहल छै जे ओ मकान खोलने रहतै ओतो किरायदार अबैत रहिते ताहि दुआरे लोक सभ कम इन्टरेस्ट देखा रहल छै लेकिन आगूके समयमे ईसभ बढ़तै जेना बहुत तरहके यूनिवर्सिटी सभ खुजलै मधुबनियौ तरफ सन्दीप यूनिवर्सिटी आओर बहुत तरहके मेडिकल कॉलेजो सभ छै ताहि दुआरे विद्यार्थी सभ आब एनय चालू कय रहल छै धीरे धीरे आओर आवासके अखन जे छै से अखन ओते नहि बढ़लै लेकिन धीरे धीरे आब भऽ रहल छै गाम सभमे तऽ अखन गाम सभमे तऽ बुझियौ कहियौ नहि आयल छै आवासके सुविधा लेकिन तैओ गाम सभमे अहाँके अवेलेबल भऽ जाइत जेना अगल बगलमे एन एच साइड सभमे बहुत रास विवाह भवन सभ खुजलै ओतौ सही छै लेकिन बहुत आओर जगह नहि छै ताहि दुआरे ई छै आओर रियल इस्टेटमे ई प्रभाव छोड़ि रहल छै रोड साइडमे तऽ जमीनके बहुत खास दाम भऽ गेल छै आओर जतय लोक सभ अबै छै रोड साइडमे ताहि दुआरे स्वाभाविक छै ओतौ हेबै करतै ओत्तौ दाम बहुत हाइ चलि रहल छै तऽ रियल इस्टेट पर तऽ ई बहुत बढ़िऑं प्रभाव छोड़ि रहल अछि आओर आवास आओर बहुत तरहके चीज छै बहुत आओर तरहके रेस्टोरेन्ट छै जे बहुत नीक काज कऽ रहल है